तसो आमचो गोंयचो इतिहास खूब व्हड आसा आमचे गोंयांत चडशे लोक कोंकणी उलयतात पूण उपरांत जेन्ना हेर भास उलोवपी लोक गोंयाक स्थायीक जाले देखीक मराठी हिंदी इंग्लीश त्या भासाचीं उतरां कोंकणी उलोवपी लोकांनी आपणायलीं